सानसे आङो प्लिपकार्टआव अरदार खालामदोंमोन जार्सि बियो ओरैबायदि जाबाय माने सफैबाय अरदारा एखे देथ आवनो सफैदों ओमफ्राय फेखेथआ बिसिनायमोन आरोखि ओमफ्राय प्रदागआ खालारा आङो बेलेग खालारसो बिहरदोंमोन ओमफ्राय आलदा खालार सफैनानै होदों